आंनि बांसिन गेलेनाय मोजां मोनग्रायानो फुटबलमोन फुटबल गेलेनायखौनो आं साबसिन मोजां मोनोमोन आं जेब्ला फुटबलनि सोदोब दुब दुब जिरायनायखौ खोनायो होनब्ला आङो खामानि दामानि ज्राब गारनानै थोंजोंहै गेलेनायाव बाहायग्रा जगारखौ लानानै फिल्डसिम खारलाङोमोन आरो ओरैबायदि मोजां मोनोमोन आं फुटबलखौ जे आंनि न'आवनो गेलेखांबा आं बलखौ लानानै फैयोमोन बेखायनो आं आरो फुटबल गेलेनायखौ बयबो उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो मिन्थिजोबो जे जोनानै ग'लकिपाराव हाबोब्ला ग'ल जायो होननानै बेखायनो आं बेखौ बै समनिफ्रायनो जिहेतु बे गेलेबोदों बेखायनो आं बेखौ गोबां बांसिन मोजां मोनो बिनि अनगायैबो आं फुटबलनि अनगायैबो सम सम बे बाथा गेलेनायखौबो मोजां मोनोमोन जों दुब्लि फोथाराव मेसें समाव

साब्रै साबा जोंबाबो दोलो नांनानै बे बाथाखौबो जों गेलेयोमोन बेबो बिराद मोनसे इन्टारेस्ट रंजानायनि गेजेरजों गेलेनाय जायो हानाय जिमाननो गोजान बुहरनो हायो इमाननो हाल्ला खालामना होयोमोन जोङो गावजों गाव टिमाव आरो बेबायदिनो जोङो रंजानाय गेजेरजोंबाबो आरो मोनसे दुब्लि गेजेराव जोङो माब्लाबा जायगाखौ स्लिम स्लिम सननानै घिलाबो गेलेयोमोन घिला गेलेनायावबो जों जिहेतुके घिला फिथाइसो मोनोमोन नालाय बेवहाय जाय बिजों बांद्राय मोनो बिरात रंजायोमोन आरो बेखौ न'आव लाबोनानै मोनसे जायगायाव जमा खालामना दोनफैयोमोन बिनिफ्राय गेलेनाय समाव ओंखारलांनोबा मोन फारियाव बे घिला फिथाइखौ जोङो लानानै गेलेहैयोमोन गेलेनाय बिथिंनि मोजां मोननाय आरो बेखौ देरहानायनिया गाव गाव गोसोनि इन्टारेस्टनि सायाव थायो जाय गोसो होनानै गेलेयो बिनो बे खेलानि सायाव पार्गत खिथिनो हायो एबा देरहानाय खिथिनो हायो बेनिखायनो आं गेलेनायखौ प्राय जिमान जि गेलेनाय दं बे गासैखौबो आं गेलेयोमोन नालाय बिनि मादाव आं बांद्राय आं गेलेनायौ फुटबलखौनो मोजां मोनोमोन फुटबल मोजां मोननायनि मेन कार'नानो जादों देहा मोदोम आङो खोब सांग्रां लाखिनो हानाय बिदि मोनोमोन बेखायनो आङो फुटबलखौनो बांसिन मोजां मोनोमोन बेबायदिनो जों गेलेनो थांब्ला जायखिजाया जों गेलेनो थांब्ला गिबियावनो जोङो दोलो सायख'ना लायोमोन सोर सोरजों मा जागोन सोरजों थाफागोन बेनिफ्राय बिदि गावस्रालायनानै गेलेलायनानै रंजानायनि गेजेरजों गेलेनायखौ फोजोबोमोन आरो बेनिफ्राय फैनाय समायाव देरहानायनि थाखाय गावबा गाव गाज्रि मोनलायनायनि मोनलायिनि थाखाय हेण्डसेक लालायोमोन आरो आरो बेजों बे अनलायलायोमोन बेनिफ्राय जोङो गेलेनो थाखाय आकौ डेट लायोमोन एबा बार खायोमोन जोङो तारिक अमुक तारिकाव अमुक समाव गेलेलायगोन जों गासैबो बे दुब्लि फोथाराव फैनांगोन दै नङाबा फुटबल फिल्डाव थांनांगोन दै बिदिमोन आरो दा ओंखायनो गेलेनाय जाय मानसिया जाय खेलाखौ गेलेनो मोजां मोनो बे गेलेग्रा मोजां मोननाय खेलाखौ बे मोनसे गेलेनो हायो आरो बांद्राय रोंसिनो होननानै आं सानो आरो थिक बेनिखायनो आं जेब्लानोकि फुटबल मोजां मोनोमोन नालाय ओंखायनो आं फुटबलाव आं आखा फाखामोन आं फुटबलाव अल राउण्डारखामोन डिफेन्साव बेकाव बे डिफेन्स बेकाव थायोमोन आरो सम लानानै आं फरवार्डावबो खारो आरो माब्लाबा बिदिनो स्क'रारबो आं जायोमोन मुथ'ते आंनि फुटबल गेलेनायाव जायगाया अल राउण्डार आरो आं जेराव आंखौ जेरावनो दोननानै खारनो होबानो आं बेखिनिखौनो खारजोबोमोन आरो जेरावबो आं गेलेनायखौ नुनानै जोङो माब्लाबा सोलाय सोल' खालामोमोन गेलेनायनि गेजेरावनो बे स्क'रारआ जुदि ग'ल होनो हाथारखैब्ला बे स्क'रारनिखौ आङो लिंहरनानै आं बिनि जायगायाव खारसोमना होयोमोन खारसोमना हैनानै बिदिनो जोङो विनारबो जाना फैनो हानाय जोङो जोंहा उदाहरन दङ थिक बिदिनो गेलेनायनि सायाव नोजोर बोनानै आङो गासै खेलायावबो बे इन्टारेस्ट थायोब्ला गासैबो मोजां होननानै सानो बेनिखायनो आङो आंनि बेलायाव आं फुटबलखौनो बयनिख्रुइ साबसिन आंनि गेलेग्रा होननानै आङो लायोमोन आरो दा ओंखायनो आङो दाबो सम जाब्ला आङो आंनि फिसौफोरजोंबो आङो बल बायनानै लांनानै बिसोरजों ओरैनो गेलेफायो आखाइजों आथिंजों लासै लासैहै थिक बे हबिया आंहा दाबो दंबाय थायो बेखायनो आं दाबो गथ'फोरखौ बिदिनो बलखौ द्रु द्रु लांनानै जोनाय तिपफोरखौ बिसोरनो फोरोङो आरो बिसोरबो खोब रंजायो इन्टारेस्ट मोनो दा बिदिनो बेनिखायनो आङो फुटबलखौनो बांसिन मोजां मोनग्रा जानाय जाबाय आरो दे होनबालाय आंनि मोजां मोननाय खेलनि बागै आं बेखिनिखौनो बुंबाय दोन्थ'बाय